सुपौलमे अस्पताल छै एकटा ओहिमे बहुत नीकसँ आदमी देखल जाइ छै मरीजकेँ ओहिमे आदमी आरामसे जाइ छै दू टाकाकेँ पुर्जा कटेलक अपन कोनो बीमारी बोखार सर्दी खासी जे होइ छै ओहि सभकेँ इलाज करेलक ओना दवाईमे सुधार छै दवाई खायसँ आदमीकेँ सुधार होइ छै एहन हमसभ खाइत अयलहुॅं हँ देखैत अयलहुॅं हँ आ कोविड मे ओतुका डॉक्टर सभ ई सभ काजमे हुनका मनकेँ सेवामे बहुत तत्पर रहै छलए आब कोनो टाइम मे जेनाकि अहाँ हमसभ बुझिते छलियै जे कोरोना एकटा महामारी रहै रुप महामारीकेँ रुपमे रहै जे छुनेसँ या साँस लैकेँ बाद साँससँ हमर साँस सम्पर्क करै छै तब बढै छै तऽ हमरा मनकेँ कोरोना भऽ जेतै ओहिकालमे ओहो कालमे डॉक्टर सभ मास्क लगाकऽ हाथमे ग्लब्स पहिरकऽ हमरा सभकेँ दवाई देइत रहथिन हमरा सभकेँ सर्दी खाँसी होइत रहै तऽ ओ सभ आबैत नहि रहै जिनका कोरोना छै या नहि छै लेकिन तैयो हमरा सभकेँ देखैत रहता अपन जान पर लगाकऽ ई हमरा नीक लागल ओ खातिर हमसभ सुधारो भेल होए एकटा सर्दी बुखार होइ तऽ डरैत रही जे कोरोना नहि भय गेल यऽ लेकिन हुनका डॉक्टर सभ लग लऽगेलहुँ नै अहाँ स्थिर रहु अहाँकेँ नॉर्मल सर्दी बुखार यऽ